हाँ मैंने एक कविता लिखी थी अपने दोस्तों के लिए मैं आप कुछ सुनाना चाहूँगी जैसे कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर कि बात है हम कोशिश भी न करें कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है यह मैंने अपने दोस्तों के ली के लिए लिखी थी उसे यह कविता सुन कर बहुत अच्छा लगा उसने मुझे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहा मुझे वो मुझे सुनाने में भी इतना अच्छा नहीं लगा जब उसने मुझे कहा की आपकी कविता बहुत अच्छी लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा